आं बर' फरायनो मोननायखौनो आं दुबगां होननानै सानना लानो हायो मानोना बर' रावै फरायनानै आङो सासे फोरोंगिरि जानो हाबाय आङो फोरोंगिरि जानानै दिनैहाय गोबां समाजखौबो फरायसा समाजखौबो हारिखौबो आङो एसेब्लाबो मदद होनो हादों होननानै आं सानो मानोना आङो फोरोंबोनाय समाव जोंनि फरायसाफोरखौ बांद्राय गियानावहाय नांथाबना थानायखौ आङो नुबोआखैमोन बांसिनानो गामि ओनसोलनि बर'फोरा बांद्राय मोजां न'खर नङैलाय एसेनो थांनानै थानाय लाइफ स्टाइल जिउ खुंफुंनाया थिग नङामोन नंखायनो बिसोरबो दिनैसिमबो आं नुयो बे फरायसाफोरा जोंनि स्कुलावबो गावबागाव न'खरनि गाद्रा गुद्राखौनो देखायफैयो दा बिखौ जोङो फोरोंगिरि हिसाबै मोजाङै फोरोंनानै बुजायनानै जोङो थिग खालामनाय जायो दा जोंनावहाय सरखारि स्कुल हिसाबै आं फोरोंनाय फरायसालियाव दा मोजां न'खरनि फरायसाफ्रा खम फैनाय जायो बेबादि बिथिङाव जोङो मोजां रोंनाय गथ'फोरखौ मोननाय जाया नाथाय जोङो गोबां नाजानायनि गेजेरजों बे गथ'फोरखौहाय मोजां गियान होनानै फोरोंनानै जोंङो मोजाङै नो जोंङो पास खालामहरनाय जायो दा जों फोरोंबोनाय फरायसाफ्रा गोबां मोजां मोजां जाबोबाय जेरैहाय जोंनि बिहुं ब्रह्म सासे फरायसाया सि आइ टि नि सासे मोजां फोरोंगिरि थिग बेबादिनो गोबां फरायसाफोर दङ जाय फरायसाफोरा दिनैहाय गोबां मोजां मोजां साख्रिबो मोनबोबाय गोबां मोजां मोजां लाइनाव थांनानै बिसोरो गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हाबाय बिनि थाखाय आं गोबां दायो मोनदों गावखौनो गाव बेबादि बिथिङै दिनैहाय आङो बर' फरायबोनानैहाय आं फरायसालियाव बो गोबां माखासे आयदाफ्राव बाहागो लाबोदों जेरैहाय जोङो आङो बिदिनो थुनलाइ आयदायाव बो बाहागो लाबोनानै आङो हाइ स्कुलाव फरायब्लानो आङो माखासे बिदिनो दिबेट कमफिटिसन बेबादिनो रिसायटेसन बिदिनो खुइच कमपिटिचनाव बाहागो लाबोनानै आङो सेथि नैथुि बान्था मोनबोनो हाबोदों थिग बिदिनो क'क्राझार दानि सरखारि फरायसालियाव फरायसालिमायाव आङो आंहा फरायनानै गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायनानै समावबो आङो खन्थाइ आरो सुंद' सल' लिरनानै नैथि प्राइज मोनबोखांबाय बेबादिनो आङो गुबुन गुबुन समावबो बिदिनो खन्थाइ बादायलायनानै जेरैहाय जोङो आर'नाया बर'नि मोनसे लाइसि दङ'मोन मा दानसेयारि मोनसे मेगाजिन बेवहायबो बियो बर'फोरनि बर'फोरनि बै समनि मोनसे लिदिं मोनसे मेगाजिन होननानै आं साननो नोंगौमोनबो दा बे आर'नायावहाय आङो मोनसे कमपिटिसन होदोंमोन आर'नाय लाइसियाव बेवहाय आङो सेथि बान्था मोनदों बे सुंद' सल'नि मुङानो जाहैबाय मोब्लिब खुन्थियानि फसटारमोन दा बेवहाय आङो सेथि बान्था मोननाय जाहैदों बेबादिनो गुबुन गुबुन बेबादिनो बर' फरायनानैनो बर' रावजों हायो आङो फरायबोनानै आङो बायदि बायला आयदायावबो आङो लिरबो रायथाय खन्थाइ बिदिनो एफा एनै लिरबोनाय जाहैदों आङो माजे माजे बिदिनो लाइसिफोरावबो लिरबोनाय जायैयो ओमफ्राय आङो बबावबा बबावबा खौरां बिलायावबो आङो मोनफा मोननै बिदिनो लिरनानै हरनाय जाहैयो जेखिजाया दा आङो आंनि फारसे बे आङो बर' बिजों फरायनानै सासे फोरोंगिरि जानो हानाय मोनफुंनानै आङो सासे दुबगानाय देरगांनाय देरगानाय आं बिखौनो सानो बिखौनो बुंनानै आं फोजोबबाय